हेलो हाँ भइया आप कहाँ पर हैं अरे यार मैंने आपको आधा घंटे पहले फोन करा था तब मैं वहीं था अब आप कहाँ पर हैं अभी वर्तमान में बताएं

ठीक है तो मैं भी यहाँ पर मक्सी रोड पर हूँ यार हाँ हाँ आपसे ज्यादा दूर नहीं है अच्छा आप सब्जी मंडी वाली रोड पर ठीक है वहाँ से आप सीधे सीधे आ जाइए पुल के पहले हाँ पुल के पहले उलटे हाथ की तरफ ही पड़ेगी महावीर एवेन्यू हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा आप बस या तो फोन चालू रखें आप तो मो आपको बताता जाऊँगा लोकेशन

जी हाँ सब्जी मंडी से आप आगे आएँगे राइट साइड की तरफ आएगी

हाँ आते ही आप हाँ उसके आगे हनुमान मंदिर आएगा बस हनुमान मंदिर से थोड़ा सा ही आगे आएँगे तो राइट साइड पर देखना आप मैं रोड पर ही आपको खड़ा दिख जाऊँगा नीली जैकेट पहन रखी है मैंने हाँ हाँ हाँ कौन सी गाड़ी से हैं वैसे आप जी ठीक है ठीक है ठीक है हाँ भइया दिख गए आप बस ये देखिए मैं सामने ही खड़ा हूँ आपके हाँ हाथ दे रहा हूँ मैं देखिए ओ के ओ के चलिए डन आ जाइए ठीक